میرا پسندیدہ تارہ وہ ہے جو آسمان میں سب سے زیادہ ٹمٹماتا ہوا دکھتا جو آسمان کو ایکٹریکٹیو بناتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی اور پربھاوت ہوتے ہیں اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں ویسے تو میں دہلی میں رہتی ہوں یہاں اتنا پالیوشن کی وجہ سے یہاں اچھے سے تارہ نہیں دکھ پاتا پر پھر بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہوں رات میں جاتی ہوں آدھی رات میں تاکہ مجھے تارہ دکھے لیکن جب میں اپنے گاؤں بہار جاتی ہوں تو وہاں پہ مجھے تارہ بہت کھلے آسمان میں ایک دم ٹمٹماتا ہوا تارہ دکھتا ہے آسمان میں بھرا رہتا ہے تارہ وہاں پہ جو ہے اتنا ایکٹریکٹیو دکھتا ہے آسمان اور میرا ایکسپیریئنس یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹمٹماتا ہوا تارہ ہے اس طریقے سے ہم بنیں ویسے بنیں جوکہ سو میں بھی ایک ہم پہچانے جائیں کہ ہاں یہ سب سے اچھا اور بہت سے بہترین ہے